आं दाखालिसो अरदार खालामनाय दाबाया सिगां बाहायनायाव जोबोत साननैसो सब्थासेसो एसे मोजाङैनो गोबौ जादोंमोन उनाव बौथ्रा जाबाय बारा मोजां मोनाखिसै